دہلی میں کھیلوں کا جو الگ شعبہ ہے اس میں معذوری کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے خرابی کے معاملے کو بہت اچھی طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے اسی لیے وہ الگ الگ طریقے سے اس پریشانی اور خرابی کو ٹھیک کر رہی ہے